हाँ सर

हाँ सर नमस्ते और ठीक है सर हम लोगों को जो है घूमने जाना है गाड़ी कोई भी गाड़ी हो सर हाँ मीनार में चलेंगे तब ना मालूम होगा ना हाँ हाँ हाँ अच्छे से एकदम बच्चे दो हैं हाँ शादी तो हो गई है सर बच्चे ना अरे अभी देखो फ़िर दो तीन आदमी चार आदमी रहेंगे और क्या तीन आदमी चार चार चार

हाँ सर ठीक है सर ठीक है हाँ हाँ देंगे

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है एक्स्ट्रा लगेगा ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ

हाँ हाँ ठीक है सर हाँ बनवा लेंगे नमस्ते परिवार में सब यहीं पर हम हैं क्या अच्छा अच्छा ठीक और ठीक हाँ आ गए हैं सर